नमस्ते सर गुड आफ्टरनून सर बोलिए हाँ हाँ हाँ मेरे पास स्टेशनरी संबंधित सारी चीज़ें हैं बुक हैं हाई स्कूल की इंटर की प्राइमरी की जूनियर की कन्वेंट की और इसके बाद कापी है इस्केल है ड्रम बॉक्स है बच्चों का जैसे बैग है टिपिन है सारी चीज़ें डिक्सनरी है एक्स्ट्रा संबंधित कॉपियाँ हैं रिम है फिर उसके बाद मतलब विद्यालय संबंधित जितनी सामग्री है मेरे पास सारी चीज़ें हैं अब आपको लेना क्या है वह बताइए मिल जाएगा ना सभी चीज़ हाई स्कूल की बुक मिल जाएगी कापी भी मिल जाएगी कलम भी मिल जाएगी हर चीज़ देंगे हाँ मिल जाएगी कब आएँगे इस्टेशनरी मेरे पास है पूरा देख लिए हैं खाका भी है यहाँ आकर ले लीजिए यहाँ हमारे यहाँ है

यह यह सबका अलग अलग प्राइस दिया है कि हर बुक की जो इच्छा है वह हिंदी है अंग्रेजी है गणित है विज्ञान है समाज शास्त्र है और वह भूगोल है उसमें आपको लेनी है सारा पेन क्या है उसका प्राइस जोड़ करके यह सबका अलग अलग रेट होता है ठीक बैग मज़बूत से मज़बूत बैग है आपका जितना खर्च उतना तक मिल जाएगा दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ सात सौ आठ सौ तक मज़बूत के हिसाब से उसका प्राइस रहेगा रेट वगैरह तो यह जितने को ऑर्डर आने पर मतलब मँगवा दिया जाता है सस्ता इसलिए उपलब्ध हो जाती है आर्डर दे देंगे तो बनवा देंगे हम तो हाँ हाँ वह तो वेवत्ता हो गई है मतलब कब आएँगे हाँ तो ठीक है सारी सामान जो है कि उचित रेट में मिल जाएगी आपका कुछ कनसेशन भी हो जाएगा हो जाएगा उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा ठीक है चलिए जी ठीक ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है सब हो जाएगा अच्छा ठीक है नमस्ते नमस्ते